आं हालो बाबा कसो आसा हय सांग सगळें बरें वेवस्थीत

हय विकेंडाक या मरे बरो जागो प्लॅन करुया बरें सावताक आमी या बोरीं शिरोडा हय काब्देरामूय चलता हय हय काब हय काब काब्देराम या तशें जाता कळें तुका हय चारूय जाणां हय ग्रुपार हय गाडी करुया पॅट्रॉल फिट हय हय आनी कॅमेरा इक्युपमेंट्स सगळे घेवया हय णव मागीर पावता पावता म्हळ्यार सांज जातली सारको टायम मेळटलो जाय तसो हय तशें करुया

हय तेंय सारकें बॅस्ट प्लॅन जातलो सारको एकदम वेवस्थीत सांग हय म्हजे कडेन वायड एंगल लँस आसा आनी म्हजो मॉबायल तें सगळें हय हय ते सगळे आसा इन टम्रस ऑफ विडिओ रिकोर्डीग हय हय दोन आसा हय हय सेम आसा

इन्टाग्रामाचेर हय युटूब चेनल केले सगळें व्लोगिंग आयडीयाज आमचें केल्लें तितलेय विडिओज हय विकेन्ड ऑके हय काब्दे थंयची एरियासून वयता तेन्ना आमकां आनीक कितले हिल्स मेळटले तशें इवन थंय रेस्टोरंन्ट सुद्दां आसा थोडे मिंटाची वाट

थंय उदक क्लिन आसा पूण मात्शी वाट चलची पडटली बरी लायक वीस मिंटाची वाट आसा कित्याक थंय गाडी भितर वसना हय गाडी वसना थंय भितर हय ते एक बरो आसा प्लेन तुजो तरहे तिनीय जाग्याचेर कडेन कडेन आसात लागी लागी आसात सो वचपाक बरे जातलें

हय सो आतां सगल्यांक सारके समजोवपाचें आनी पळोवपाचे कोण कोण येता ते हय थंय मात्सो असो सैमीक असो शॅड्स बी आसात वीव बरो आसा हय आनी अश्वेम बीच आसा थंय सारको मात्सो सनी कसो शेड्स आसात थंय विव्ह बरो आसा

सनसॅट पळोवपाक हय एच डी आरान फॉटो घेवप म्हळ्यार आनी चड बरें जातले सारके क्लिन शोट आनी तेंचे शॅक्श हय ऑके चल बरें तर बरें बरें